بائک یعنی موٹر سائیکل چلانا مجھے بہت زیادہ پسند ہے میں بہت شوق سے بائک چلاتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مختلف جگہوں پر جاتا ہوں ابھی جلد ہی میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہماچل پردیش کا سفر کیا وہ سفر بہت یادگار تھا ہم پانچ لوگ تھے اور سب کے سب بائیک کے شوقین تھے ہم نے بہت انجوائے کیا ہم خوب گھومے خوب مستی کی پہاڑوں پر تنگ راستوں پر اونچائی پر اور کبھی اوپر سے نیچے کی طرف آنے کی وہ یادگار باتیں ہیں جو ہمیں پوری زندگی یاد رہے گی ابھی ہم اس ارادے میں ہیں کہ ہمارا اگلا سفر کہاں کا ہو بہت جلد ہم ایک نئی جگہ پر جانے والے اور جانے والے اور خوب مستی کرنے والے ہیں